हय हांव डांस शूट करून विडियो सोशल मिडियार घालतां तें म्हाका बरें दिसता तें डांस म्हाजी फ्रेंड्सां पयता सोशल मिडिया सगळीं पयता कमेंट्स लायक्स मागीर सबस्क्रायब्स बी येता बरें दिसता आणी मागीर ते डांस करून हांव म्हाका अशें उत्सुकता आसता कितें हांव फुडचें कॉम्पिटिशना वयतलें तें कॉम्पिटिशन मागीर जिकतले आणी ती सगळे तें सगळे पोवून म्हाजी फ्रेंड्सां हांव चडशे प्रॅक् कॉम्पिटिशनान वचून डांस केला आनी डांस करून खूब मजा येता ती डांस डांस केल्या मागीर एक फूल बॉडीचो एक्सर्सायज बी जाता डांस करतना सगळे विसरपाक जाता जे तुमचे स्ट्रेस आसता तें सगळे म्हाजी फ्रेंड्सां विडियो पयता हांव विडियो शूट करतां ते एडिट करून मागीर विडियो पोस्ट करतां इंस्टाग्राम यूट्यूबार हांव सुद्दां म्हाजो विडियो पयतां तें पोवन म्हाका बरें दिसता आणी मागीर हांव डांसान खूब तरेचे आसता जे लायक झुंबा डांस हिपहॉप डांस गोवन डांस आणी कल्चरल डांस म्हाका शूट करपाक मजा येता जेन्ना हांव डांस करतां तेन्ना म्हाजी फ्रेंड्सा तो डांस शूट करता मागीर म्हाका चड बरें दिसता तें पोवून केन्ना केन्ना फ्रेंड्स बी म्हाज्या वांगडा डांस करता डांस प्रॅक्टिसेन आसता आमी चडशे कॉम्पिटिशनान गेले आमी तो विडियो पोवून मागीर हांसता बिसता कमेंट्स करता सगळीं मजा येता ते डांस करतना आणी मागीर फ्री सुद्दां जाता डांस करून जशें की डांसान चड जाणां इंट्रस्ट घेयना सो डांस करपाचे आणी तें एक कला आसता